میں اپنی صحت کو برقرار کرنے کے لیے سب سے زیادہ جاگنگ پر ہی دھیان دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کھیلوں کو بھی کافی اہمیت دیتا ہوں اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے میں جم جاتا ہوں ورزش کرتا ہوں اور کھیل کود کے مواقع جو فراہم ہیں دوسرے دوسرے ذرائع سے اس پر بھی کافی دھیان دیتا ہوں